سینٹرل دہلی ضلع میں بہت ساری تفریحی سرگرمیاں ہوتی ہیں بہت سارے تفریحی مقامات ہیں جیسے کہ گل مہر پارک ہوا یا لبرٹی سنیما ہوئی وہاں گل مہر پارک میں جانے کے لیے کچھ رقم کی بھی ضرورت پڑتی ہے یعنی کی بغیر ٹکٹ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں گل مہر پارک میں آپ انجوائے کریں بچوں کے ساتھ کھیلیں کودیں اور وہاں پر ورزش کے بہت سارے سامان موجود ہیں لوگ دوڑتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور اس کے علاوہ لبرٹی سنیما جہاں پر آپ اپنی پسندیدہ موویز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مال وہاں پر ہمارے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور کچھ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں کچھ ریسٹورینٹ ایسے ہیں جن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ اتنے ذائقے دار اور اتنی اچھی اتنے اچھے ریسٹورینٹ کہلاتے ہیں کہ وہاں پر جانا تمام لوگوں کو پسند ہوتا ہے بلا کسی تردد کے